आं बुंनोसै आं ओंखाम ओंख्रि संजेननायाव माबायदि संदोंमोन उन्दैआवहाय आं आइनिफ्राय नायनानै लानानै गासैबो सोलोंनानै लादों संनाय खावनाय गासैबो माबायदि सुनानै संनांगौ बेफोरबायदिखौना आं गासैबो नायनानै लानानै सोलोंदों आरो ओमफ्राय मैगं सुनाय हानाय संनाय आलु दालि गासैबो थारुनफोरखौ माबायदि सुनानै संनांगौ लेबनांगौ बेफोरखौ आं गासैबो बिमानिफ्राय नायनानै लानानै रोंजोबदों आरो ओमफ्राय नारजि ओंख्रि संनायफोरखौबो माबायदि संनांगौ माबायदि सायनानै लानांगौ बेफोरखौ गासैबो नारजिफोरखौ संबा माबायदि सुनानै सायनानै सुनांगौ बेफोरखौबो आं बिमानिफ्राय नायनानै लाजोबदों ओमफ्राय नारजिखौ संबा माबायदि संनांगौ आराम सायनानै माने दैआव सोमग्रोनांगौ सोमग्रोनायनि उनावहायसो आराम खारै होनानै संनांगौ बेदरफोर मस्ला जिरा मस्ला गासैबो देनानै होदो संदो होनबाना जानायावबो मोजां जाबाय आं गासैबो बेफोरखौ नायनानै लानानै आं हारसिंनो रोंदों आरोना बिमानिफ्राय ना गुरनायफोरावबो माबायदि गुरनांगौ बेफोरखौ आं गासैबो लोगोफोरनिखौ नायनानै लानानैनो उन्दै समनिफ्रायनो गासैबो रोंदों आरो ना गुरनाय मानायफोरखौबो ओमफ्राय माइरं सुनायफोरावबो खनथाम खनब्रै सुनानै आराम माने दैखौ गोग्गो खालामनानै आराम सुनानै सङोमोन आं उन्दै समावबो दा जानाय लोंनायफोरा माबायदि साफ सिखोन जानांगौ बेफोरखौहाय बिमा जानानै संनाय खावनाय फिसाफोरखौ जाहोनाय गासैबो जोथोन लानायानो बिमाफोरनिसो नालाय दा बेफोर आइदिया गासैबो बिमाफोरनाव दंखाजोबोखायनो गासैबो मिनथिजोब्बाय आरो जों ओमफ्राय माबायदि अनला ओंख्रि संनाय मानायफोरखौबोना गासैबो रोंजोबखायो आरो जों दा ओमफ्राय संनानै मैगंफोरखौ माबायदि सुनानै संनांगौ माने बानलु साम्ब्रामफोरखौ सुनानै सिंखावनानै लादो ओमफ्राय थावआव सेरनांगौ गासैबो बेफोरखौ आं उन्दै समावनो बिमानिफ्राय नायनानै लानानै दा गासैबो रोंजोबबाय आरो गासैबो संनाय खावनाय फारसेनिफ्रायनो रोंबाय आरोना बेखोनो आं बुंनाय जाबाय आरो माबायदि संनानै जानांगौ मानांगौ बेफोर गासैबो हाबाखौनो बुंनाय जाबाय